पाइप लीकेज न हुजे सुठी क़्वालिटी जो हुजे रॿड़ जेको आहे उहो बढ़िया हुजे बर्नर गैस बर्नर सुठो हुजे सुठी क़्वालिटी जो हुजे जेको सुठी आग कढे हवादार रंधिणो हुजे रंधिणो हवादार हुजे रेगुलेटर सुठी कंपनी जो हुजे रेगुलेटर सुठी कंपनी जो हुजे चूल्हो गैस चूल्हो सुठी कंपनी जो हुजे गैस सिलेंडर जेको हुजे उहो पुराणो न हुजे उन खे सुठी तरह चेक करे उन खां पोइ वठिजे